बाग़वानी के लिए उपयोग होने वाली वस्तुएँ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम एक ख़ाली बर्तन हो गया फावड़ा कैंची इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हे खाद का बीज का जैसे हमें किसी बागवानी में हमें उपयोग करना है तो हम सबसे पहले हाँ प्ला पौधा ला पौधे को लाएँगे फिर हम उसे की मदद से हम ज़मीन में या फिर गमले के अंदर मिट्टी डालकर ज़मीन के अंदर क गड्ढ़ा करेंगे उसमें से मिट्टी निकालेंगे फिर हम उसमें बहुत सारे ऑर्गेन ऑर्गेनिक खाद डालेंगे गोबर खाद गोबर खाद हो गया कछुए वाला खाद हो गया और उसीमें मिट्टी के साथ में मिलाकर इकट्ठा उस गड्ढे़े में डालेंगे फिर उसके अंदर हम प्लांट या फिर कलम जो भी हमारे पास में है हम उसे लगाएँगे उसे लगाने के बाद हम उसमें पानी का यूज़ करेंगे थोड़ी बहुत हम दवाइयाँ वगैरह डालेंगे अब बाग़वानी के लिए हम कैंची का भी उपयोग करते हैं ताकि हम नए प्लान्ट्स से या फिर नए पौधे अगर हमें विकसित करना है दो टाइप्स के अगर दो प्रकार के हमारे पास मे अगर फूल हैं अगर हमे तीसरे प्रकार का अगर हमे फूल बनाना है तो हम उसकी क्राफ़्टिंग करेंगे न क्राफ़्टिंग के लिए हमे कैंची की मदद लगेगी कैंची पन्नी टेप हमे ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ती है क्राफ़्टिंग के लिए इसके बिना क्राफ़्टिंग मुश्किल ही नामुमकिन ही है मानके चलो सबसे इम्पोर्टेंट ओ होता है पानी पानी हमें हम रोज़ ही बाग़वानी के लिए बहुत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाग़वानी के लिए उपयोग की जाती है जैसे खाद बीज कैंची फावड़ा और कटर ताक कटर का यूज़ हम इसके लिए करते हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं गार्डनिंग के लिए जो अनवांटेज प्लांट सूख जाते हैं हम उसे काट सकें और हाँ अगर हमें किसी के गार्डनिंग के बोर्डर बनानी है और हमें उसको शेप में रखना है तो हम शेप में रखने के लिए हम कैंची का यूज़ करेंगे ताकि उनकी जो जो अत्यधिक जो डालें वगैरह बढ़ गईं हैं हम उसकी डालों को काट काट सकें ताकि वो और जल्दी विकसित हों हम उसे नीचे से कटिंग कर कर के कर कर के एकदम से सीधा ला सकें उसके लिए भी हमें कैंची की ज़रूरत पडेगी कुल्हाड़ी की ज़रूरत पडेगी फावड़े की ज़रूरत हमें आय उसके साइड में खाद बीज डालने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर इस्पॉट बनाने के लिए ताकि वहाँ पे हम पानी डालें तो पेड़ को ही पानी मिले पानी वो वेस्ट ना हो इसके लिए हम फावड़े का यूज़ करके जगह उसके पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाग़वानी के लिए यूज़ करी जाती हैं हम ज़्यादातर तो पेड़ पौधों के लिए बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक जो खाद रहता है गाय का हो गया या फिर कछुए वाला खाद हो गया ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करते हैं उसके लिए भी फिर हमे ग्लव्ज़ की ज़रूरत पड़ेगी एक बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम उसे रख सकें